सासे दावबायारिया जोंनि मोनसे जायगायाव बेरायफैनो थाखाय गोबां खरसा खालामनांगौ जायो बे जायगानि मुङानो खालामाथि एबा हा गोसोम होन्नाय जायो बे हा गोसोम जायगायाव बेरायनो मोनसे मिथिंगायारि बेरायग्रा जायगा जेरावनाखि गोबां रोखोमनि हाजो आरो बिबार आरो दंफां लाइफांफोर आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो बेयावहाय सासे दावबायारिया फैयोब्ला गैयाब्लाबो गोबां रां खर'स खालामनांगौ जायो मानोना बिहा गोबां बे जायगायाव सहैयैनि सिगां बेहा खर'स खालामनांगौ जेरै गारि लानांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे गारियाव थाव सोनाय आरो जानाय लोंनाय बिदिनो गोबां खर'सफोर खरसाफोर दं बे खालामाथि एबा हा गोसोमाव बेरायनो थाखाय सासे दावबायारिया खम समैब्लाबो जि रोजानि बारा खरसा खालामनांगौ जायो मानोना बिहा गारि मोनसे रिजार्भ हमनांगौ जायो आरो लोगोसे बेजों बियो गोबां बियावहाय जानाय लोंनाय जानांगौ जायो हाजो गाखोनाय टाइमाव समाव गोबां मेंनाय फैयो आरो बिनि थाखाय बियो आदारफोरखौ जानांगौ जाथारखायो सासे दावबायारिया बे जायगायाव बेराय हैयोब्ला गावनि फ्रायनो खरसा खालामनांगौ जायो मानोना बेहा गुबुन मोनसे सरखारनिफ्राय एबा गभमेन्टनिफ्राय जेबो एक्सट्रा फैसा मोननाय जाया